आपके क्षेत्र में इस्पोर्ट्स खेलने वालों में मादक पदार्थ राज सेवन और प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं और उनकी उपयोग में प्रभावों के बारे में कैसे शिक्षित किया जाता है जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसे कोच या जो उच्च लेवल के खिलाड़ी हैं उसे बताते हैं कि मान्स का सेवन कर सकते हैं पर मदीरा और तंबाकू ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते जो आपके उत्तेजना को बढ़ाएँ और आपको नुक़सान पहुँचाते हैं इसी लिए हमेशा से कोच यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमेशा नसीरा नशा और नशीले मादक पदार्थों से हमेशा ईस्पोर्ट्समैन दूरी बना कर रखे क्योंकि इस्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए नशा और नशीले पदार्थ जितना दूर हो सके रहें और इसी लिए दूर होने के लिए सबसे अच्छा हैं कि आप नशीली पदार्थ या नशा जैसे तंबाकू बीड़ी सिगरेट या शराब ऐसी भी कोई भी चीज़ हो उसके बारे में ध्यान ही ना दें उसके तरफ़ आकर्षण ही ना करें इनको इन से दूर रहें दूर रहना सबसे सही है स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए और सबसे अच्छा यह है कि इस्पोर्ट्स जो खेलते हैं वे हमेशा अपनी सेहत और अपनी शारीरिक बनावट या फिर खेल खेलने या उसे पूर्ण रूप से निभाने पर ही ध्यान दें क्योंकि आप नशा या नशीले पदार्थ के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा कोच साहब बताते हैं कि आप नशीले पदार्थों के चक्कर में पड़ेंगे या फिर कहीं पकड़े जाएँगे तो आपका भविष्य ख़राब हो सकता है इसी लिए हमारा कहना है कि हमेशा नशा या नशीले पदार्थ से दूर रहें दूर रहना ही सबसे अच्छा है कोच ने हमेशा यह सलाह दिया है कि या फिर हमारे वरिष्ट खिलाड़ी हम से बड़े खिलाड़ी जो खेल चुके हैं वह हमेशा यही कहते हैं कि आप नशीले पदार्थ से जितना दूर रहेंगे उतनी ही अच्छे से आपका दोमाग़ काम करेगा और उतना ही अच्छे से आप प्रदर्शन दे सकेंगे नशीली पदार्थ का सेवन हमेशा ना करें ना करें ही सबसे अच्छी सुविधा है क्योंकि वह आपके शरीर आपके मस्तिष्क और आपके दिमाग़ से खेलती है नशीले पदार्थ हमेशा हानिकारक होते हैं इसी लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि नशीले पदार्थों से दूर रहें और नशा मुक्त रहें खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि नशा हमेशा नशेड़ियों को ही शोभा देता है खिलाड़ियों को नहीं खिलाड़ियों से दूर रहना ही सबसे अच्छा ही है